کووڈ کے کووڈ کے بعد ہمارے لیے بہت سفر کرنے میں کووڈ کے سمے ہمیں ایک کووڈ کے سمے ہم دہلی میں بہت ہی مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے اور مجھے گھر آنے کے لیے کوئی بھی سفر یعنی کوئی بھی مجھے ٹرین نہیں مل رہی تھی جس سے ہم گھر آ جائے اور کووڈ میں ہم دہلی میں پھنسے ہوئے تھے اور کووڈ کے ٹائم نہ ہی کوئی ٹرین مل رہی تھی نہ ہی بسیز اور یہاں تک کہ ہم لوگ پیدل آنے کی سوچ رہے تھے جس میں ہم لوگ پیدل بھی نہیں آ پا رہے تھے کووڈ کے ٹائمس کے کے ٹائم نہ ہی بس کی بس کی کمی پر گئی فلائٹ کی کمی اور یہاں تک کہ ٹرین کی کمی اگر ہم کووڈ کے بعد کچھ سدھار ہوا ہے ہمارے سیاست میں کچھ سدھار کیے ہیں پھر بھی ابھی ٹرین کے لیے سفر کرتے ہیں ٹرین سے تو ہم کو ٹرین ملتی نہیں ہے جلدی اور کووڈ کے بعد جب بھی ٹرین آئی ٹرین کیے تھے مطلب ہم لوگ کرتے ہیں بکنگ اگر ٹرین ٹرین کا یعنی سفر رہتے ہے تو مجھے ٹکٹ بکنگ کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہماری سیاست میں کچھ نظر ڈالا ہے اور اس کے ذریعے ہم بہار کے لیے بہت سی ٹرین ڈالی ہے جس سے ہم لوگ آسانی سے سفر کر لیتے ہیں کووڈ کے بعد ہم لوگ آسانی سے سفر کر لیتے ہیں اور اس میں ہم ٹرین اور یا بس سے ایزلی ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے گھر ہماری سیاست نے بہت ہی ٹرین کی برھوتری کی ہے جس سے ہم لوگ آسانی سے اپنے گاؤں اور گھر پہنچ جاتے ہیں کووڈ میں